دہلی میں ریاستی حکومت بدعنوانی اور شفافیت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھاتی رہی ہے بدعنوانی جیسے رشوت ستانی قانون کی حکمرانی کی کمی اور سرکاری ملازمین کی کم تنخواہیں اکثر اس کی اہم چیلنجز ہوتے ہیں ان مسائل پر قابو پانے کے لیے دہلی حکومت نے انسداد بدعنوانی کے اداروں کو متحرک کیا ہے اینٹیکرپشن بیوروں ایسا ادارہ ہے جو شکایات پر فوری کارروائی کرتا ہے عوام رشوت مانگنے پر براہ راست شکایت درج کرا سکتے ہیں جس پر چھاپے مار کر مجرموں کو گرفتار کیا جاتا ہے دہلی حکومت نے لوکپال جس کو ہم دہلی گورنمنٹ جن لوک پال کی قیام میں بھی کوشش کی تاکہ آزادانہ تحقیقات کی جا سکیں اس کو کہا گیا محوکومت دہلی حالانکہ اس میں مکمل کامیابی نہیں ملی لیکن اس کوشش نے عوامی بیداری میں اضافہ کیا مزید برآں دہلی حکومت نے شفافیت بڑھانے کے لیے مختلف محکموں کی خدمات کو آنلائن کر دیا ہے یہ کورسز کے ذریعے لائسینس سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات کے حصول میں انسانی مداخلت کم ہوئی ہے جس سے رشوت کے مواقع کم ہوئے ہیں آنلائن نظام میں درخواست گزار خود ہی درخواست داخل کرتا ہے اور فیس براہ راست حکومت کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتی ہے